दरभङ्गा जिलाके अन्दरमे जे माँछ पालल जाइत छै अहाँ जे माँछ पालैत छियै से केना पालैत छियै माँछ

कि रेटसँ कोना कोन माँछ बेचैत छियै हूँ अच्छा

हम जे रोहु लै लऽ चाहैत छियै तऽ अहाँ केना देबै

अच्छा आओर दोसर हँ अच्छा आओर तेसर अच्छा सब माँछके सब माँछके एतै ऐना कए कऽ पालैत छियै एतेक महङ्गा कए कऽ करैत छियै अच्छा अच्छा अच्छा दरभङ्गा जिलाके अन्दर मे इएह रेट चलैत छै सबटा कऽ

अच्छा अच्छा ठीक छै तऽ हम एहि चीजके हम बिचार कए कऽ की बुझाइए अहाँ कऽ

हूँ अच्छा चलु हमरा रोहुए लैके यऽ हम रोहुए लेब अच्छा हमरा रोहुए लैके यऽ हम रोहुए लेब रोहु लैके यऽ रोहु लेब ठीक छै ठीक छै आबैत छी